आङो जोंनि गामियाव बांद्राय बेबायदि गारमा साबोला सिखित्सा खालामनायनि मुलिफोरखौ नुनानै मोना नाथाय आं उन्दैनिफ्रायनो माखासे नुबोनाय आरो खोनाबोनाय जादोंदि जोंनि गामियाव गारमा सायोब्ला एबा आंनाबो माब्लाबा माब्लाबा गारमा सयोब्ला फार्स्टआव सामब्राम गुफुर आरो थाव गोथांखौ अराव हांनानै मोजजाङै एसे मिलायहोना एबा गलायना बेखौ खर'आव फुननाय गोदोनायाव फुननाय आथिं आखायाव फुननाय बिखा बेबादि खालामो बेनि उनाव जोङो संख्रिजों दैगुदुंजों लगायहोनानै गारमाखौ सुनाय जायो बेनि उनाव जोङो सिथ्रि फानो गोदोनायाव आरो बांसिनै गुजुयोब्ला जोङो नाथाय ड'क्टरखानायावसो लानानै थांनाय जायो